सिंधी भाषा ऐं अंग्रेज़ी भाषा में तुलना छा ई कयूं सिंधी भाषा असांजी ॾाढी अजीब ऐं सुठी आहे निराली आहे मिठी भाषा असांजी सिंधी असांखे सिंधी भाषा ते गर्व आहे अंग्रेजी खां ई जनम थिओ आहे असांजी सिंधी भाषा जो ॾिठो वञे न त असांजी कुझु कुझु शब्दनि में अंग्रेजी अख़र आहिनि पटाटो असां सिंधी पटाटो चवंदा आहियूं ऐं अंग्रेज़ी में पटाटो ईंदो आहे टामैटो अंग्रेजी में टामैटो चवंदा आहिनि असां सिंधी बि टामैटो चवंदा आहियूं हीअं करे असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी ऐं मस्तु आहे असांखे पंहिंजी भाषा ते ॾाढो गर्व आहे असांजा ॿार हाण पहिरीं वांगुर सिंधी में ॻाल्हायनि छो न था हिन जो कारण इहो आहे की अलॻि अलॻि स्कूल में पढ़नि था इंटरनैशनल स्कूल में पढ़नि था जिथे सिंधी भाषा आहे ई कोन्हे हुते जा टीचर हिंदी में ॻाल्हायनि अंग्रेज़ी में ॻाल्हायनि त असांजा ॿार बि उहेई था सिखण घर में असां सिंधी ॻाल्हायूं था पर जेको स्कूल में पढ़ायो थो वञे उहो मां महत्वपूण थो हुजे अगरि थोरी बि असांजी सिंधी भाषा खे हिक इक महत्व ॾेई करे उन भाषा खे स्कूल में बि रखियो वञे त असांजी ॿार सिंधी भाषा गॾोगॾ सिखंदा वञनि जीअं मुसलमान पंहिंजी उरदू कॾहिं ना छॾंदा आहिनि उहे असांजा सिंन असांजे ॿार सिंधी ॿार सिंधी भाषा खे छो पिया छॾनि इनजो कारण इहो आहे की अंग्रेज़ी भाषा खे महत्व पिया ॾेयनि हिंदी भाषा खे महत्व पिया ॾेयनि हिंदी भाषा पिया ॻाल्हाए हिंदी में पिया ॻाल्हायनि अंग्रेजी वारा अंग्रेजी में पिया ॻाल्हायनि सिंधी में ॻाल्हायनि नथा सघनि सिंधी में अचनि था घर में थोरो घणो ॻाल्हायनि त ॻाल्हायनि न त उहो वरी चवन था अंग्रेजी में ॻाल्हायो हिन करे सिंधी भाषा ॾाढी घटि थी थींदी वञे ऐं ॿारनि खे सम्झि त पए थी पर ॻाल्हाइण में प्रोब्लम थी थिए त किथे सिंधी भाषा में ॻाल्हाए बि वञनि था पर सम्झि में ॾेअ टाइम थो लॻे सिंधी भाषा में अगरि ॾिठो वञे न त ॾाढी ॾाढी सुठे नमूने सिंधीअ खे पाण प्रचार करे था सघूं पाण अगरि छ अठ माण्हू बेघा त थियूं त पाण सिंधीअ में ई ॻाल्हाईयूं त उ ॿार पंहिंजा पाण खे ॾिसनि त उहो बि सिंधी में ॻाल्हायनि हाण गुजराती ॿार गुजराती थी थो वञे मराठी ॿार मराठी सिखी थो वञे पर पंहिंजा सिंधी ॿार सिंधी छो नथा सिखनि हिनजो वॾो कारण हीअई आहे की घर में बि माण्हू सिंधी घटि था घटि ॻाल्हायनि था छो घर में सिंधी ॻाल्हाइण में छो था घटि गाइन घर में त सिंधी ॻाल्हायो त तव्हांजो ॿार सिंधी ॿुधनि सिंधी ॿुधंदा त सिंधी ॻाल्हाइण जो मंशा वधंदी जेतिरो सिंधी ॿुधंदा ओतिरी सिंधी ॻाल्हाईंदा सुठे सां आ ॾींहं थी सघे त पोइ सिंधी लिखण बि सिखंदा ऐं लिखण सिखंदा पोइ पाण पंहिंजी भाषा खे वधीक महत्व ॾींदासीं जेतिरो थी सघे न मां चवंदी आहियां सिंधीअ में ई ॻाल्हाइजे जेतिरो सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं ॿार बचनि खां वॾनि खां ओतिरो ई सिंधी वधीक वधीक हलंदी असांजी सिंधी भाषा खे ॾाढो ई महत्व स्थान मिलियो आहे अंग्रेजी भाषा तव्हां उहो सिंधी भाषा ॾाढी मथे आहे